کائنات اور اس کے اثرات کے بارے میں مجھے سب سے دلچسپ بات یہ لگتی ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے کوئی نہیں جانتا ہے ہم ابھی تک صرف چاند پر ہی پہنچے پائے ہیں باقی کہیں بھی نہیں پہنچے کیا پتا کسی اور پلینیٹ پر کوئی اور بھی رہتا ہو یہ سوال بہت دلچسپ ہے اور میری خواہش ہے کہ میں پوری کائنات گھوم سکوں